जोहोलाव दैमालु बे बिजाबखौ लिरदोंमोन मंगलसिं हाज'वारी आरो आं बे बिजाबखौ बायनानै लाबोनानै फरायदोंमोन बियो दोंसे जारिमिनजों सोमोन्दोगोनां आरो माखासे दुखुगोनां जाथायबो बेयाव हाबनानै दं बे आयदाखौ बिथांनि जिउ जारिमिनखौ फरायनानै आं मोजां मोन्दों मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हादों आरो माखासे जोंनि बर'नि बीर जोहोलावफोरनि गेजेराव बिथाङाबो जे सासे बिथांनि देहा मोदोम थैयाव जे जोहोलाव आखुआ हाबनानै दं बे फराखौ फरायनायनि गेजेरजों आङो बिथांनि जिउनि बागै मोजाङै आरो गुवारसिनै मिथिनो खाबु मोन्दों बे बिजाबखौ फरायनानै जोंनि गोदोनि जाबोनाय जाथाय आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे जारिमिनजों सोमोन्दो थाबावनाय बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो